तिरंगनि जे अलॻि अलॻि रूपनि खे कम में वठी करे पेंटिंग में मन जे भाव खे प्रकट करणु प्यारी ॻाल्हि आहे छोजो हर रंग पंहिंजे पंहिंजे बारे में ॻाल्हाइनि था मां पेंटिंग कंदी आहियां त मूंखे रंगनि जे बारे में ॾाढो ख़बरु आहे मूंखे पेंटिंग कंदे वक़्त ईअं लॻंदो आहे जीअं रंग मूंसां ॻाल्हाइनि वेठा था मां हाणे कुझु रंगनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदमि जीअं ॻाढ़ो रंग ॻाढ़ो रंग मां पेंटिंग में कंदी आहियां त उन जेको मतिलबु आहे उहो ॻाढ़ो रंग ऊर्जा जुनूनु शक्ती थो ॾिए उहो ॿुधाए थो की हिते ऊर्जा जूनून शक्ती आहे नीरो रंग शांती सुकून जे बारे में थो ॻाल्हाए असां न ॿाहिरि निकिरी करे मथे निहारींदा आहियूं त असांखे आसमान नज़र ईंदो आहे नीरो नीरो पोइ आसमान खे निहारींदा आहियू त लॻंदो आहे निहारंदा ई रहूं निहारंदा ई रहूं ॾाढी शांती मिलंदी ऐं साओ रंग साओ रंग इहे हरा भरा पेड़ पौधा जीवन सादगी असां पेड़नि खे निहारियूं था त निहारंदे सां ई असांखे लॻे थो भॻिवानु केॾी सुठी शइ ठाही आहे पीलो रंग पीलो रंग ख़ुशी थो खणी अचे उमंग थो खणी अचे ऐं असांजी सोच खे ई थो बदिले थो रखे पीलो रंग ॻाढ़ो रंग कारो रंग कारो रंग छुपियलु ॻाल्हियुनि जे बारे में थो ॿुधाए शक्ती गहिराई कंहिं ॻाल्हि में केतिरी गहिराई आ कारो रंग थो ॿुधाए अछो रंग अछो रंग त ॾाढो सुठो आहे अछे रंग में पवित्रता नईं शइ जी ॻाल्हियुनि जे बारे में पतो थो पए अछे रंग जे बारे में ऐं मां न पंहिंजी जॾी इहा कंदी आहियां मां पंहिंजी सावक कंदी आहियां त उन में मूंखे लॻंदो आहे कि मां ॾाढी अंदरुनी सोच सां थी कयां मुंहिंजे मन मां जेके हीअ सोच थी अचे त उन ॿारे में मां इहे पंहिंजी ठाईंदी रहंदी आहियां मुंहिंजी आत्मा मां आवाज़ु ईंदी आहे त जो मुंहिंजी आत्मा मां आवाज ईंदी आहे जो मां सोचां वेठी ती उओ मां काॻर ते थी छापे छॾां